जब हमारे पास समय नहीं रहता है तो हम आलू का पराठा बनाती हूँ दाल बनाती हूँ आलू की पूरी पूरियाँ बनाती हूँ खिचड़ी बनाती हूँ चावल बनाती हूँ गुलगुले बनाती हूँ और फेटकर गुलगुला कैसे बनता है कड़ाई में जब आग बरती है तो उसमें चीनी डालकर पानी डालकर गलाया जाता है जब शीरा हो जाता है तो नीचे उतार कर मतलब कि अथुवा आटा चालकर खुब फेटकर रख दे मतलब रख देती हूँ जब वह फूल जाता है तब कड़ाही में थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें रिफाइन डालकर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बनाती हूँ तो ऊ हो जाता है गुलगुला उसी ढंग से पोहा भी बनता है उसी ढंग से पोहा भी बनता है जब हमारे पास समान नहीं रहता है तो खिचड़ी सोचती हूँ कि तब क्या बने हल्दी नमक सब घटता है बअज़ार से आता ना है तो जब नहीं घर में रहता है तो हम थोड़ी सी दाल चावल उसमें डालकर हम खिचड़ी बना देती हूँ और नहीं तो उसमें भी नहीं रहता है तो कभी खिचड़ी बन जाता है तो कभी आटा गूँद कर थोड़ी सी रोटी बन जाती है उसमें नमक मिर्च तेल तेल प्याज़ भी देहात में हम लोग खा लेते हैं अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा हम लोग खा लेंगे इसी तरह हम लोंग करते हैं अथवा वह मतलब सब्ज़ी वब्ज़इ है आलू बैंगन नहीं रहता है तो हम मतलब बैंगन मिलावट नहीं रहता है तो हम आलू की भी सब्ज़इ बनाकर खा लेते हैं प्याज़ भी काटकर खा लेते हैं कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत रहेगा समान तभी घर चलेगा इसी तरह हम लोग करते हैं तो आलू के सब्ज़इ भुजिया है भुजिया काटकर और कड़ाही में तेल डालकर ओके धोए कर ओहमे हलदी हो मसाला हो डालकर हलदी मसाला मिर्च सब डालकर लाल भुजिया होती है अरहर की दाल में क्या पड़ता है हलदी या नमक डालकर उसमें कलछुल डालकर और ओमे ज़ीरा डाल जाई ओमा तौन थोड़ा सा रिफाइन डालकर चाहे देसी घियु डालकर और जब लाल हो जाला तब दालकर छौंक देवै जाई गुलगुल गुलगुला हो